जानवरनि सां गॾु त मुंहिंजो बचपन खां ई ॾाढो चढ़ाव आहे जानवरनि खे त मां बचपन खां ही ॾाढो पसंदि कंदी आहियां छोकी मुंहिंजे घरि हिकिड़ी बिली आहे जंहिंजो नालो परी रखियो आहे ऐं जानवरनि सां सभिनी माण्हुनि खे प्यार करिणो खपे छोकी जानवर खे जेतिरो प्यार ॾींदा सो बि तव्हांखे होतिरो ई प्यार ॾींदो